अहिड़ीअ तरह घणेई ॿार अहिड़ा आहिनि जंहिंखे पढ़ाईअ जे लाहे पैसे जी ज़रूरत त पवंदी आहे पर वेचारनि वटि पैसो न हूंदो आहे त हू पढ़ाई न करे सघंदा आहिनि ऐं इन करे घणेई ॿार अहिड़ा हूंदा आहिनि जंहिंखे ॿार लोन वठी करे पंहिंजी पढ़ाईअ जो मूवो कंदा आहिनि पढ़ाई करण खां पोइ उहो पंहिंजे सुठी एजुकेशन ते ईंदा आहिनि ऐं एजुकेशन ते अची करे पंहिंजी नौकिरीअ ते लॻंदा आहिनि नौकिरी करे पंहिंजे परिवार खे पालींदा आहिनि ऐं अहिड़ीअ तरह उहो पंहिंजे पढ़ाई में अवेर रहंदा आहिनि